ہیلو سر السّلام علیکم جی آپ ڈاکٹر مہوش ہی بات کر رہی ہیں ہم بول رہے ہیں ہم عمیرہ بول رہے ہیں ہیلو ہم بول رہے ہیں کہ میرے آنکھ میں اور میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ لگ بھگ دو تین دنوں سے ہو رہا ہے مسلسل جی رات میں میں نے کوفی پیا تھا اور کولڈ کوفی بھی پی لیا

جی پیپسی پی لیا اسپرائٹ پی رکھا تھا میں نے جی جی بالکل پاس میں سوتے ہیں کولر کے جی میری عادت ہے لیٹ کے فون چلانے کی اوکے اوکے اوکے ڈاکٹر تھینک یو السّلام علیکم